अगे॒ जे ज़माने में वर्ली पेंटिंग खे ॾाढी अहिमियत डे॒ई वई हुई माण्हूं घरनि घरनि में पेंटिंग कंदा हुया शादियूंनि ते बि पेंटिंग थींदियूं रहंदियूं हुयूं पर जीअं ई ज़मानो चेंज थियो आहे तीअं ई ज़मानो अगि॒ते वधियो आहे वर्ली पेंटिंग जे बदिलां थ्री डी पेंटिंग थियूं हलनि हाणे शादी मुरादी फंक्शन जिते डि॒सु थ्री डी पेंटिंग थी हले वर्ली पेटिंग जो नामोनिशान ॾाढो घटिजी वियो आहे असां खे हिन पेंटिंग खे बचाइण लाइ अगि॒ते लाइ ज़रूरत जा त क़दम खणणु खपनि जीअं त बा॒र असां जा नंढा अची करे उहे बि सिखनि असां कीअं कंदा हुयासीण हथनि सां पेंटिंग कीअं वर्ली पेंटिंग थींदियूं हुयूं